हॅलो सुकदा कितें केलां हांव हें गो उशा दिलीप उलयतां शिनोळी साकवारच्यान उलयतां तुमगे कित केल्लें पोवया म्हणलें हांव येवपा सोदतालें तुमगेर कितें केलां खावपा गुलाब जामून केल्याक आं नी लाडू लाडूय केल्या आनीक हें केल्लो गो रस्कुल्ला आयस्क्रीम कसली केल्या कोन मँगो मँगो आयस्क्रीम आं आनी बेसन लाडू करूं ना गो आं केल्या आनी रव्याचे आं रव्याचेय केल्या तर येवचें पडली तर आनी शंकर पाई करूं ना आनी तें हें करता पळय गो तें कळना तुका तें करूं ना ती करता पळय केक करता पळय नॉन वेज केक करता पळय तितू कितें कितें घालता मुगो अंडा बिंडा ताका कळटा तुका आं तो बी केला आं आनी नेवरी करून गो रव्याचे केल्या काय पिठ्याच केल्या गो पिठ्याच्यो आं पिट्याच्यो बऱ्यो गोड सारक्यो हय हांव केन्ना फिट्याचे करता गेले जाल्यार आनी रव्याची लाडू करूं ना केक करूं ना गो मँगो केक केला आं मँगो बी घालता न्हू आं आनीक ये गो ती हेजी खीर करता पळय ती बसमांती तशें कित तरी हेजी तांदळां करता पळय गो ती दुदूच घालून करता मुगो ती बासमती ती ती खूब आवडटा म्हाका केल्या गो आं तूं येता जाल्यार करता चलया येता तर हांव करता मगो तूं आ खूब आवडत ती हय आनीक काजू बर्फी आं तयारी लागला करता आं आं आं आनी तें हेजी लाडू गो तें चिरमोल्या लाडू पळय करता पळय तें येता तुका करपाक आं तेजी काम चालू आहा आं सगळे काम चालू आसता तुगे करपाचे आनी चिवडू कसलो केलो गो आं फोवाचो आनी तो तीक गोड बीन करता मगो मिरची पावडर घालून एल्लो आं आमगे बाबू ओदय एल्लो चिवडा आवडाता मिरची पावडर बी तांबडो दिसता न्हू गो बरीं खाणां करता मगो तूं हय म्हाकाय आवडत गो करपाक पूण एक एक काम तेगे बिजी आसता आनी करपाक तें मेळना करता करता म्हणटा मागीर आमचो मिस्टर म्हणटा कित्याक त्रास घेवन बसता हय बाजारां गेले जाल्यार हांव मेळटा जाय जायती हाडपाक कित्या बेश्टी त्रास करून घेता म्हणटा पूण म्हाका आवडत काय करपाक हांवूय करता गो केन्ना केन्ना दिवाळी बी करता चवथी करता अशें आतां नातलां एक क्रिस्मसाक नेवरी करपाक येल्लें पूण म्हाका चड तेलाची बीन जायना गो खावपा हय तेलाची बी खातकी त्रास जाता कित्याक लागून हांव तें करता आनी मिस्टर आमचो उलयता कित्याक घेवन बसता बाजारान गेल्यार घे म्हण हाडपा मेळटा अशें म्हणटा बेश्टे काम न्हू अशें म्हणटा पूण म्हाका आवडता थोडें करता अशें म्हणून सांगता हांव ताका थोडें करता हांव चड करून बसना अशें म्हणटा मागीर कर तुका विचार आसल्यार कर अशें म्हण तुका आवडत जाल्यार कर म्हणटा मागीर हांव थोडेशें करता किदें आवडत तें हय तुगे जाली करून सगळें

आं बरें तर देव बरें कर तुका